रांदू पंहिंजे सरीर लाइ जाम सुठियूं आहिनि मोबाइल ऐं टीवीयुनि खां घणियूं सुठियूं पाण खे ॿाहिरि रांदि करण सां मिलंदी आहे वॉक करण सां बि मन खे शांति मिलंदी आहे पाणि सभिनिनि खे रांदि करणु खपे ऐं हिन ख सां मन जी शांति मिलंदी आहे योगा बि ॾाढी सुठी आहे कि रांदियूं ऐं सरीर लाइ जाम सुठियूं मन मान मन जी ऐं शांतिअ लाइ ॾाढियूं सुठियूं आहिनि पाणि सभिनिनि वॾनि नंढनि ॿारनि बचनि खे रांदियूं कर करण खपेनि ॿाहिरि हिन फुटबॉल सतोलिया खो खो ही सभु रांदियूं पाण खे करण खपेनि